आङो दानो बुंगोन जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जोङो टाउनआव थांनोबा जोङो थिमफुजों थांनांगौ जोङो थिमफुजों थाङोबा जोंनि थिमफु भारा लायो सलिस थाखा भारा लायो आरो जोङो गुबुनथिं थाङोबा आरो बेबायदिनो अट'फोर दङ खाथि खालायाव थांनोबा जोंहा अट' दङ अट'जों जोङो थांनो हायो जोङो मालाबा खाथियाव बाजार जाबा जोङो अट'जों थाङो आरो टाउनाव थांनोबा जोङो थिमफुजों थांनांगौ आरो जोङो बङाइगाव बादियाव थाङोबा जोङो बासजों थाङो गुवाहाटी बादियाव थाङोबा जोङो ट्रेइनजों थाङो गसायगाव बादियाव जोङो थाङोबा बासजों थांनांगौ जायो जोंनि एरियाया बेबायदिनो मालाबा गसायगाव थांबा बासजों थांबाय मालाबा आरो कारिगाव बायदिआव थाङोबा साहाजों थाङोबा जोङो थिमफुजों थांनो हायो बाहाय अट'जों थांनो हाया दाम बारा लायो अट'जोंबा बेनिखाय जोङो अट' अट'जों थाङो अट'जों थाङो टट'जों थांबा दाम बारा लायो बेनिखायनो जोङो अट'जों थाङो आरो गसायगावथिं थाङोबा जोंनि भाराफ्रा गोबां लायो होनबाबो जोङो थांनांगौ जायो मालाबा दस्रा उइंगारफोरबो जोङो उइंगारफोरजोंबो जोङो थांनो हायो आरो बासजोंबो थांनो हायो जोङो गसायगाव बादियाव थाङोबा आरो बेंगलावबो जोङो ट्रेनजोंबो थांनो हायो आरो बासजोंबो थांनो हायो आरो आरो गुवाहाटीयावबो बेबायदिनो बासजोंबो थांनो हायो ट्रेनजोंबो थांनो हायो आरो जोंनि कक्राझार एरियायाव जोङो खाथि खालायावबा जोङो टट'जोंनो जोङो जेरावबो थांनो हायो खाथि खाला आजिखालि गोबां बाजारफ्राव बेबादिनो टट' दंसै बेनिखायनो जोङो टट'जों जोङो थाङो खाथि खालायावबा आरो जोङो टाउनाव थाङोबा अट'जों जोङो थाङो आरो बेबादिनो जोङो थाङो आंनि बुंनाया एसेनोसै